हाथाइयाव सिखा फिसा बायदोंमोन गोबौखौनो मोनबोबाय मोननानै दा बिजोंनो मैगं हानो मोजांथार बेजोंनो खबि मैगं हायो लाव मैगं हायो आरो बिदिनो बायदि बायदि थास' खिलि मानामुनि खाहैयो आरो लानोबो मोजां सिखाया बौवा जाब्ला आरो बिनिफ्राय उननानैबो लाबोबाय आङो लाबोनानै दा उनबाय थाब्लानो गोबौ जानायलाय आरो आखाइयावबो मैगं हाब्लानो बौब्रेलाय लांनो नागेरो दा बेखौ आं बाहायगासिनो दङ जेरावबो बाहायनो हायो आरो

फिथाइ सामथाइबो हानानै जानो मोजां जोबोर मोजां मोनदों आरो बे सिखाखौ गोबौ जानायखाय